हमरा आरकेँ तऽ मने उतना नहि मने होइए जे दौड़ मने सकलियै बूढ़ा भए गेलियै आब होइए जे हमरा आरके बेटासभ दौड़ै छै आ दौड़ि कऽ आबै छै तऽ कहलक कि माय गे मने बहुत मोन होइए जे मने हरान भऽ गेलियौए आब हमरा पएर दाबि दे तऽ पएर जे मने से दाबि दै छियै तऽ मन होइए जे जितना दौड़तै सभकिछु बनतै पुलिस बनतै आओर किछु बनतै आ जे जितना दौड़तै तब ने बनतै आ दौड़बे नहि करतै तऽ केना बनतै मने केना बनतै दौड़तै तऽ सभकिछु बनतै आ ओहिसँ बच्चासभ पर मने पुआ पूरा धियान दै छियै बच्चा सभकेँ मने कहलहुँ दौड़ खूब दौड़ आ दौड़ धूपि कऽ आबै छै कहै छै माय गे मने पएर दुखबै छौ पएर दाबि दे तऽ बच्चा सभके पएर दाबि दै छियै तऽ फेर मने निकलि जाइ छै दौड़ करय लए बच्चासभ आ बच्चासभ मने दौड़ करय लए निकलि जाइ छै सभकिछु बनतै बनतै तब ने बच्चासभ बनतै सभटा अपन अपन दौड़मे पूरा अथि करतै तऽ सभकिछु बनतै कोइ मने पु कोइ बिहार पुलिस बनतै कोइ होमगार्ड बनतै सभटा तऽ दौड़ेपर ने छै आ बच्चासभ दौड़िते दौड़िते हरान भए जाइ छै ओतयसँ दौड़ि कऽ आबै छै कहै छै माय गे मने पएर दुखाए गेलहु पएर दाब तऽ बच्चा सभकेँ पएरो दाबि दै छियै बच्चा सभके पानिओ पी लै छै आ हरान भए जाइ छै बच्चासभ दौड़यमे तै तैओ कहलक नहि दौड़ो दौड़ पर दौड़ तैओ बच्चासभ बहुत मेहनति करै छै दौड़यमे दौड़तै तब सभकिछु निकलतै मेहनति करतै तऽ अपने आगू विकास करतै सभकिछु करतै सभकिछु बनतै ओही लए कऽ बच्चासभ पर अपन धियान दै छियै